मां पंहिंजे जीवन में किताबूं त घणे ई पढ़ियूं ऐं उन्हनि जा अलॻि अलॻि वीचार हुआ पर हिकिड़ी किताब हुई जंहिंमें हो सुर संगम जेका हुई इएं पियो लॻे त मूंखे अञा न थी सम्झ में अचे पर जीअं जीअं मां उन जा अॻियां पन्ना हिरंदो वियुसि तीअं तीअं मूंखे सुठी लॻी उहा किताब हुई सुर संगम असांजे साईं माधव दास जी लिखियल ए जंहिंमें सभ खां ॻाल्हि हिक खां हिकु सुठी हुई और अञा मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ॾाढो चेंज आंदो अ मुंहिंजी राह बदल जी वई मुंहिंजी त घर में वेही करे फालतू ॻाल्हियूं या ॿी का कुझु करण खां त उहे किताब पढ़जनि जंहिंसां असांजो पंहिंजो धार्मिक ज्ञान वधे ऐं दिमाग़ जो बि ज्ञान वधे त हिन करे मूंखे उहो किताब खां पोइ ई उहो किताब पढ़ण जो मूंखे ॾाढो घणो शौक़ु जाॻियो ऐं हाणे मां अकसर उहो किताब ई घर में वेही पढ़ंदो आहियां ऐं ॿारनि खे बि इन किताबनि जे लाइ हिमथाईंदो रहंदो आहियां